मिगी कवाशन पुच्छे दा कि कियां बच्चे गी मैंटली ते फिजिकली अफैक्ट बच्चे गी फेस करनें पौंदे नै केह्दे थ्रू इक टैकनिकल जिम्मेबारी दा अन्डर मतलव कि अज कल दे बच्चे न उनेंगी पढ़ाई बिच्च ध्यान नेंई उंदै तै टी वी लाईयै देओ उनेंगी ओह्दै बिच्च ध्यान ऐ इन्ने जादा बच्चे ओह्दै बिच्च डुब्बी जंदे न ओह्दै बिच्च वीडियो दिक्खनियां कुश कुश दिक्खनियां उंदै च मेन बच्चैं च इफैक्ट केह् होंदा बच्चें दी जेह्ड़ा ऑई वीक होई जंदियां न नज़र जल्दी बीक होई जंदी उनें बड्डे बड्डे नंबर दे स्पैक्स लग्गी जाने न मतलव कि बच्चें गी तुस हलाओ कू रोटी खाओ बच्चैं पैह्लैं फोन लाना अग्गैं रक्खनां फिर रोटी खानी ऐ रोटी खंदैं फोन दिक्खनां हर गल्लै बिच्च फोन दिक्खनां बच्चें गी पढ़ाई घट्ट ते फोन जादा एह् मतलव के साढ़े जिन्दगी बिच्च बड़ा जादा इफैक्ट करदा इक ते बच्चें गी मतलव शारिरीक तौर उप्पर ते मैंन्टली तौर उप्पर एह् बौह्त जादा बच्चें गी एह्दा नुकसान एह् टैकनिकल टाईप दी अच्छी बी ऐ पर बुरी बी ऐ पर बट्टैं आस्तै टैक्निकल दा चीजें दा बैनिफिट नी ऐ बच्चे जिसलै हायर ऐजुकेशन च जान उसलै एह्दा बैनिफिट होंदा ऐ पर निक्की एज़ बिच्च ई इसी यूस लहगी पौंदे करन वीडियो दिक्खनियां जिस टाईप दियां बीडियो फोन पर दिक्खनियां के जो वहेव उनैं घर अपने पेरैंटस कन्नै करना जियां कि इक दिन साढ़े मह्ल्ले दी कुड़ी ऐ अपनी मम्मा दा गला दवाईयै बोलदी आओ में बच्चा कैद कीता दा ओह्दियां लत्तां ते बाज़ू कट्टियै चलो आह्नचै दिक्खो उस कारन बच्चें पर किन्ना जादा इफैक्ट पौंदा ते केंई बारी मेरे को कोई प्यार नी करता में घर से चली जाउंगी मेरा कोई नी ऐ इध्दर उनैं बच्चें एह् गल्लां सुनदे कुत्थां दा सुनदे फोन उप्परा दा हून तुसें गला दे इयां गल्ला बुक्का बिच्च ता पढ़ांदा नी नर्सरी बच्चें गी एह् बच्चें कुत्थां फोन उप्परा दा दिखदे जिस टाईम ओह् बच्चा फोन दिखदे मतलव कि इन्ने जादा खोई जंदे कि उनें गी दीन दुनियां दा कोई पता नी होंदा ऐ कि साढ़ै आस पास केह् होआ दा असैं लोकैं खुश कियां रैह्ना ते निक्के बच्चे उंदै फोन पर इयां खोही जंदे न उनेंगी कुसे दा बी पता नी होंदा ऐ निक्के बच्चे केह् बड्डे बच्चे बी सारे फोन जरूरी ऐ अज कल इंसान केह् सोचदा कि साढ़ी फोन बगैरा जिन्दगी ना पैह्लै टाईम होंदा हा जिसलै टैक्नालजी नी ही होंदी तां लोग बी जींदे हे लोकैं कन्नै बेहियै गल्लां करनियां पर अज कल केह् ऐ मोबाईल ते टीवीयै नुकसान बड़ा जादा साढ़े लोकें गी दिंदे नै बच्चें पर बड़ा जादा नुकसान पर इक ता केह् ऐ फोन दी दो साईड़ इक रांग साईड़ ते इक स्हेई साईड़ हून बच्चें पर डिपैंड होंदा कि बच्चैं किस साईड़ जाना पर अज कल दे बच्चे अच्छियां चीजां फोन पर नां दिक्खियै ऐसियां बीडियो दिक्खनियां जेह्ड़ियां अपने घर बोलां पौंदियां बच्चें न उनैं कुश बी बीडियो दिखदे न अपनै पेरैंटस कन्नै आखदे तुस असें प्यार नी करदे एह् नी करने बो नी करने अपने पेरैंटस गी बोलना होर बी इरिटेट करना असैं घर शड्डियै चली जाना धमकियां देनियां इयां गै बच्चा सिखदा फोन ते टीवीयै परा बच्चे फोन नै उनें इन्ना जादा नुकसान करना बीडियो दिक्ख नियां कुश कुश दिक्खनां रोटी नी खानी कुश बी चीज़ ऐ फोन उप्परा टैकनालज़ी एह् ऐ इक साईट दी अच्छी बी ऐ ते बुरी बी ऐ पर एह्दा बड़ा जादा जेह्का बच्चें पर ऐ बड़ा जादा नुकसान पौंदा एह् बच्चें लेई फिजीकली स्हेई नी ऐ बच्चें गी हालें बी टाईम होंदा कि पढ़ा करो बच्चें दा अज कल दे बच्चें दा एह् ऐ कि फोन बिच्च ई डुब्बे रैंह्दे सारी उमर दिन दपैह्रीं बच्चैं फोन ई दिक्खना फोन ई दिक्खने